हाँ हमरा जिला मे छथिन जे राम जानकी मन्दिर छथिन दुर डिहबार बाबा छथिन काली जी मन्दिर बनल छथिन हमसभ डिहबार बाबाके तऽ बहुत बुझै छियनि धनके डिहबार बाबा छथिन जे हमसभ जिन्दा छी जे हमरा सभ बहुत डिहबार बाबा बहुत शक्ति दै छथिन हमसभ बहुत डिहबार बाबाके जानै छी दुर्गापूजा होइ छै मेला लगै छै मेलामे बहुत किनै छी बेसाहै छियै चन्दा दै छियनि देखऽ लए आबै छियै समानो किनै छियै किछु प्रोग्राम होइ छै ओहो देखै छियनि रोज पूजा करै लए अबै छियनि दुर्गापूजा होइ छै छठि पूजा होइ छनि ओइमे छठि पूजामे सभ पूजा करै छी सँझुका अर्घ होइ छै भोरका अर्घ होइ छनि देखऽ लए जाइ छियै पूजा करै छी छठि करै छी मेला होइ छै सुन्दरकाण्ड होइ छै ओहूमे भाग लै छी हमसभ अबै छी देखऽ लए शिवचर्चा होइ छै ओहूमे हमसभ शी शिवचर्चा करै छियनि ओ महादेबके बड़ ऑढ़रदानी छथिन हमसभ सभ शिष्या बनल छी शिष्य बनल छियनि शिष्या बनल छी शिवचर्चा करै छी छैठ पूजा करै छी जितिया करै छी जितियोमे खष्ठीके सतमीके उपास केनहुँ नौमीके अष्टमीके पारण केनहुँ सभ पूजापाठमे रहै छी भाग लै छी एखने काली पूजा भेल छलनि ओहूमे भाग लेने छनहुँ हैं चन्दा दै छी उपास करै छी खोंइछ भरै छियै हमसभ पूजापाठ केनहुँ चन्दा देनहुँ अथी केनहुँ अइमे देखऽ नाच गान होइ छै देखऽ लेल अबै छियै मेला ठेला लागल खूब गाँवके लोक सभ सेहो सभ समाज सभ देखै छथिन माता बहिन सभ अबै छथिन देखै लए सभ देखनौ सभसँ भेटोघाँट भेल जे सभ रहलनि सभ पड़ोसी सभ एनहुँ देखनहुँ मेला देख कऽ तहन हमसभ किछु किनलहुँ बेसाहनौ खेनौ पिनौ तहन जाइ छी माताके देखकऽ डिहबार बाबा बहुत जगजननी छथिन मुजफ्फरपुर जिलामे छथिन से मगर डिहबार बाबा बहुत जगजननी छथिन हमरा सभके बहुत हुनकापर दया दै छथिन हमरा सभके बड़ हुनकापर आशा लगेने रहै छी ई कोरोना जे भेल छलैहँ धनके डिहबार बाबा जे हमर सभके धियापुताके जिन्दा छै सभ देखने सुनने देखै छथिन बुझलियै